हमरा सभके गाँवमे जे छै ने बैंक ग्रामीण बैंक पासमे छै लोकके बहुत सुविधा होइ छै ओहिमे लेन देन अच्छा रहै छै पैसे जमा करै छै निकासी करै छै बैंकमे दीदी सभ जे पासमे छै बहुत अच्छा लागै छै जाइओ मे दूर रहै छै तऽ थोड़ा सा जायमे प्रोबलम रहै छै गाड़ी ताड़ी करि कऽ जाइ छी पासमे रहै छै अच्छा लागै छै जायमे बैंकमे आओर जीविकामे हमरा आरके काम करै छियै यानि दस टकिया बचत आठ गो नओ गो दीदीके बैठाबै छियै ओहिमे जे छै दस टाकावला बचत करै छियै सभके नाम लिखै छियै दीदी सभके फेर ऋणपर पैसा दै छियै फेर ओकरा वापसी करवाबै छियै फेर दै छियै वापसी करवाबै छियै ऋण ब्याज वापसी फेर वापसी करबा फेर दीदी सभके दै छियै फेर बैंक जमा करै छियै ग्रुप पेपर भैयासभ जे छै ने ग्रुप पेपर भैया से अथि भैयोके मिटिंग करवाबै छै फेर ओहि सभकेँ जे छै ने दरमाहा मिलै छै हमरा अरके करवाबै छियै सी एम दीदीसभ लिखै पढ़ै छै दीदी सभके पैसा दिलवाबै छै बैंकमे फेर जमा होइ छै बहुत अच्छा लागै छै दीदी सभके जे छै ने जीविकामे जबसँ जुटलै ने तबसँ दीदी सभके भागे नसीब खुलि गेलै अच्छा लागै छै जे छै ने बहुत बढ़िआँ लागै छै दीदी सभके बहुत मोनो लागै छै जमा करयमे पैसा लेनदेन अच्छा लागै छै करै छै तऽ पैसा जमा करै छै जबसँ जीविका खुललै हइ ने तबसँ जे छै ने दीदीसभ बहुत बढ़िआँ बनि गेलै हइ बहुत अच्छासँ जमा करि रहल छै पैसा कौड़ी लेनदेन कए रहल छै सरकार जे छै ने बहुत सुविधा देलकै हइ दीदी सभकेँ अच्छासँ जे छै जे छै से आओर सर सर होइ छै आबै छै बताबै छै सिखाबै छै दीदी सभकेँ केना जमा करनाइ छै केना करनाइ छै केना चलनाइ बुलनाइ छै सभ हरेक चीज बताबै छै बाल बच्चाकेँ आओर विवाहके बारेमे तनि कम उमरमे जे छै ने लड़कीके शादी करि दै छै ओसभके बारेमे बतबै छै दारू शराबके बन्दीके बारेमे बताबै छै दीदी सभकेँ दीदीसभ भैयासभ एहन काम नहि करय अच्छासँ जे छै ने परिवारके राखय चलाबय बीबी बच्चाके दारू शराब नहि पियए यही सभ जे छै ने जीविकामे बतायल जाइ छै सिखायल जाइ छै अच्छासँ लेनदेन करय बचत करय आओर पैसा लेनदेन करय जमा करय वापसी करय आओर दीदी सभके इएह छै से करै छै दीदी सभ बहुत अच्छा लागै छै ई समूह जे छै ने जीविका बहुत बढ़िआँ छै फायदाकार चीज छियै समूह जे छै लड़की छै ने सोचै सोलहे सोलहो सालमे जे छै नहि पन्द्रहे सालमे जे छै ने पन्द्रह सालमे बारह साल तेरह सालमे जे छै ने लड़कीके शादी करि दै छै मगर नहि करना चाही बेटीके जे छै नै जिन्दगी खराब कए दै छै माय बाप एहन नहि करना चाही आब जे छै तिलक जे छै ने पहिले तिलक लए कऽ पाँच लाख दस लाख गरीब लोक जे छै ने ओ तिलक लए कऽ शादी करै छै तिलक नहि देना चाही कोइ भी लड़कीके माय बाप जे छै ने तिलक नहि देना चाही तिलक दए कऽ शादी नहि करना चाही